हाँ मेरे घर से कुछ दूरी पर एक ऐसी दुकान है जिसका नाम आर्ट एंड क्राफ्ट वैभव स्टेशनरी है यहाँ से मैं नियमित रूप से अपने कलर्स और शिल्प से जुड़े सामान खरीदती रहती हूँ मुझे सब से ज़्यादा फैब्रिक कलर और ऑइल पेंट खरीदना पसंद है क्योंकि इन से मैं कपड़ों मे भी कलर कर सकती हूँ और ऑइल पेंट के ज़रिए मैं अपने घर की दिवारों को भी सजाती हूँ इसके अलावा कुछ डेकोरेशन का सामान बनाना है या हार्ड बोर्ड पर कलर करना है उस में भी ये काम आते हैं पोस्टर कलर्स भी ले लेती हूँ क्योंकि उनसे भी बहुत सारे पोस्टर और ड्राइंग किए जा सकते हैं इसके अलावा आइसक्रीम स्टिक्स हैं स्टोन्स हैं और रंग बिरंगे कलर के पेजेस हैं ये सब भी मैं उन जगह से खरीदती रहती हूँ